बिहारमे पारम्परिक तरीका जे छँ ने मतलब परिवहन रऽ जे छै बहुत पुरानो जमानाके छलो जैसे साइकिल हो गेलो रिक्शा हो गेलो टायर हो गेलो गाड़ी हो गेलो टायरवाला गाड़ी हो गेलो ई सब पहिलका जमाना रऽ छलओ आ लेकिन समय समयके साथ जब विकास ओकर होलो नी तऽ सब बहुत जैसे आब ओ मतलब कि शिक्षा विभाग ने इंजीनियर सब ने पढ़ी लिखी जाहिसँ ओकरा पूरा मतलब डेवलप करलको पूरा विकास करलको साइकिल रऽ जगह मोटर साइकिल आबि गेलो ओकरो मतलब मशीन साइकिल जँ मतलब मशीन उसके जगह मशीन लै लेलकँ मशीन मोटर साइकिल बनी गेलो जेना बैलगाड़ी हो गेलो तऽ बैलगाड़ीके जगह चार चक्का वला गाड़ी लए लेलको आब जैसे आरो बस रऽ जगह ट्रैन आबि गेलो इएह सब समयके साथ जे छै विकास हो गेलो आरो आगू चलके जे छै आरो विकास करतो जैसे साइकिलसे अभी मोटर साइकिल सब जे छै पेट्रोल पर चलैया अभी आगू चली कऽ पेट्रोल सी एन जी गैस पर चलैया लगतँ गैस पर चलए लगतँ आरो कम खर्चा होतँ समय के साथ जे छँ आनेवाला मतलब प्रवृति जे छँ आरो जादा मतलब बढ़ी जेतै तऽ ट्रेन भी चलए लगतै ट्रेन भी अभी जैसे डीजल पर चलैया बिजली पर चलैया तऽ आगू चलि कऽ जे छै आरो पूरा ओ ट्रेनो गैस पर चलै लगतो आरो गाड़ीसब जे छै पूरा एकदम गैस पर चलै लगतो आरो हाय फाय हो जेतो तऽ समयके साथ जे छै परिवहन बदलि जेतो पूरा आरो अच्छा मतलब भविष्यमे जे छै पूरा बिहारमे परिवहन रऽ मतलब बहुत सुन्दर हो जेतो अभी फिलहाल तऽ ठीके छै परिवहन जैसे हो गेलो बैलगाड़ी साइकिल बस ट्रेन आदि वर्तमानमे इएह चलि रहलो छै समयके साथ जे बदलतो बिहारमे परिवहनके पारम्परिक तरीका जे छै फ्यूचर मे बहुत अच्छा जेतो जैसे अभी नया नया गाड़ी लॉन्च करि रहल छै सवारी ढोबै छै तऽ बस छै फेरू टेम्पू छै ई सब चक्का टायरवाला चक्का जे छै लेकिन समयके साथ जे छै सब बदलि कऽ ताहिके बाद डायरेक्ट गाड़ी एतो चारि चक्कावाला ओ गैस अभी डीजल पर चलैया किछु दिन बाद जे छै ओ चलै लगतो पेट्रोल डीजल फेरू चलै लगतओ फेरू से गैस पर चलए लगतो गैस पर चलै लगतो तऽ पूरा मतलब कम खर्चामे जे छै सब भए सभ पूरा हुऐ लगतो जेकि सरकार एकरा बारेमे पूरा सोचि रहलो यऽ फ्यूचर मे जे छै परिवहन रऽ जे छै पूरा मतलब अच्छा हो जेतो फ्यूचर मे परिवहन रऽ मतलब पूरा जे अच्छा बनि जेतो तब बिहार एक नम्बर पर आबि जेतो अभी